मध्य प्रदेश की कला और शिल्प भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध रही है हमेशा से ही इस भारत मध्य प्रदेश की शिल्प और कला का बहुत समृद्धशाली इतिहास रहा है आज भी विरासतों से चला आ रहा है जैसे बात की जाए हथकरघा कि कालीन बुनाई लकड़ी और पत्थर पर नक्काशी तो काफ़ी जाने माने कारीगर हैं जो कि भारत के साथ साथ विदेशों में ही उनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है जैसे झाबुआ में बांस वाली वस्तुओं उनके मांग न सिर्फ़ भारत में है उसके साथ साथ विदेशों में भी भारी मांग है और उसमें आभूषण बनाए जाते हैं हाथ से बनाए जाते हैं और खिलौने बनाए जाते हैं नक्काशी का काम किया जाता है जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और वह हमारे संस्कृति को आज भी बना कर रखे हुए हैं भले ही कितनी ब्रांडेड चीज़ों की मांग न हो बट आज भी एक समाज एक बाज़ार ऐसा है जिसमें हाथ से बनी वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांग होती है चाहे देश हो या विदेश हो जैसे चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने का उत्पादन किया जाता है ग्वालियर में धातु का कर्म किया जाता है और साथ ही साथ जबलपुर में चमड़ा उद्योग है और जबलपुर में जो संगमरमर की मूर्तियाँ बनती हैं उसकी भारी मांग रहती है हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है उसमें हमेशा से ही सभी को बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है और उनकी उनका एक मार्केट बना हुआ है मिट्टी के बर्तनों के भारी मांग रहती है देश में भी और विदेशों में भी और इसके साथ साथ ही जो हमारी सरकार है उसमें भी अभी जो योजना चलाई हुई है एक ज़िला एक उत्पाद उसके तहत हमारे शिल्प कारीगरों को हथकरघा कारीगरों को चाहे कालीन बुनाई हो या चंदेरी की साड़ियाँ माहेश्वरी साड़ियाँ जो हैं उनकी मांग उनकी जो प्रसिद्धि है वह देश के साथ विदेशों में भी है तो उसके लिए जो योजना है एक ज़िला एक उत्पाद इससे कारीगरों को बहुत प्रोत्साहन मिला है उनके उत्पादों की मांग बड़ी है जिससे उनको प्रोत्साहन मिला है आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और यह जो शिल्प कला है और हथकरघा है जो है चीज़ यह राज्य के आर्थिक स्तर में भी सुधार करती है लोगों का आर्थिक स्थर सुधरेगा तो राज्य का भी आर्थिक स्तर सुधरेगा लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों के आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी जिसके साथ ही लोगों की जीवनचर्या में वृद्धि होगी अब आज के ज़माने में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है तो लोग अपनी पुरानी विरासत की तरफ वापस लौट रहे हैं जिसने हमारी संस्कृति को आज भी संजोकर रखा हुआ है सभी इस चीज़ की तरफ अपना मन बनाए हुए हैं आज भी इन चीज़ों को खरीदते हैं इसके प्रति जागरूकता बनाए हुए हैं जिसे शिल्प को और बढ़ावा मिल रहा है